घुमैके बारमे घुमय लए जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ अच्छा लागै छै घुमय घुमय लए कहाँ कहाँ जाना चाहियै जहाँ पसन्द होइ छै घुमैके लिए वहाँ जाइ छियै जैसे कि काली स्थान मन्दिर होलै नदी छै बगलमे वहाँ घुमैले जाबै पाड़े छियै जाइ भी छै सभ जत्ते छै सभ जाइ छै शाम पड़ै छै सभ घुमैले जाइ छै काली स्थान मन्दिर छै नदी छै पानि अयलैह छै देखैके लिअ सभ बेताब रहै छै पानि आबै छै तऽ बाढ़िके पानि देखै छै कोसी बढ़लै कि घटलै कितना बढ़लै कितना घटलै पानि अयलैह पानि अयलाहके बाद कत्ते खुश रहै छै कत्ते नाराज रहै छै कत्तेके फसल डुबि जाइ छै कत्तेके फसल नहि डुबै छै ओकरा बाद एहिसँ घुमै छै वहाँ पानिमे देखैले हर चीज मिलै छै मछली देखैले मिलै छै मगरमच्छ आबि जाइ छै किछुसँ किछु एहिसँ घरियारो बच्चो सनि भी आबि जाइ छै देखै देखैके लिए लोक सभ